आंनि मोनसे समनिया जाहैबाय उन्दैआवथ' बिरात दुस्तमोन ओरैबादि मार्बल गेलेयोमोन लोगोफोरजों स्कुलाव ओंफ्राय बिदिनो गामियाव दंमोन आरो माखासे जेन'बा मार्बल गेलेनायखौ मोजां मोनै बादा होग्राफोर बिदि नुबाथाय मानि एकदम बिसोरखौ नुबानो खारखायोमोन आरो जों बिदिनो शनिबार रबिबार बाथाय दाउ गावनाय मानाय बेजोंनो समा बारबोदों आरो जै सानदे फैबाथाय रबिबार शनिबार रबिबार फैबाथाय खालि बे दाउ गावनाय आरो सोरनिबा बारिआव माबा माबि खावनानै जानाय आरो बे दैआव दैमा दैसायाव दुगैनाय आरो बेदिनो बल खेला गेलेनाय मानायफोरखौथ' बुंनांला आमफ्राय बिदिनो फैयै फैयै फरायनायाव बिदिनो जेब्ला जेब्ला मानि एम ई निफ्राय हाई स्कुलाव थाङोमोन बे थाएम आव एकदम बिरात फाल्थुमोन आरो बेखायनो ओरैनोथ' बिदाफोर दंमोन मेर्ल्ला बोसोन होग्रा आमफ्राय थेवबो लानाय जाया मानि रावबो न'आव थायामोन नालाय बिदिनो हारसिङै बिराथ फाल्थुयै सोलिदोंमोन आरो उन्दै समाव आमफ्राय दा बेखौ नोरै माखासे बिबथै बिदाफोरनि बोसोन मोननानै दा बिसिम सफैनायानोसै आरो दा जेनबा दासिमाव पस्त ग्रेजुयेत जाफैनो हाबाय खुनुरुखुम फरायनायाव गैथ्रा बाबो जेन'बा लासै लासै बारायबोबाय थादों मोजाङैनो जाबोबाय जाबोबाय थादों आरो गिदिर फोरनि बोसोन लानानै बिदिनो जोंनाथ' बिमा बिफाया बारा बोसोन होनोबो रोङा बारा दायेथ्य बो लाया नों गोसो बायदि सोलिनाय मानाय आरो दा जों ओरै देरनाय बुजिनानै मोजाङै मोजां सोलिबोनो हाबाय आरो बिसिम दासिम अबस्ता आव बेनोसै